हय आमचे हांगा एकटो एजंट येता सो ते आमकां सांगता कशे कशे खंयचे खंयचे पॉलिसीज आसता जे तुमी आमी करूं शकता आनी आमी एक केल्याय बीन जी आमकां जी लंपसम हितून आसता ती आफ्टर थ्री थ्री ओर अशें टू टू मंथ्सांनी भरपाचें आसता